जेना हॉसपिटल गेलै हॉसपिटल गेलै बहुत तरहके मतलब बेमार पड़ि गेलै डिलिवरी करबैलए गेलै कोनो दिक्कत नहि भेलै एहि चलिते कहलक खून जाँच कराबऽ पेशाब जाँच कराबऽ एक्सरे कराबऽ नहि हे अल्ट्रासाउण्ड कराबऽ तब हेतऽ पहिले पहिले रहै ई सुविधा नहि रहै आब गेलै तऽ बहुत सुविधा भेलै बहुत जाँच होइ छै कोनो चीजमे जाँच लिखि देलक जाँच करबाबऽ तब हेतऽ तब इलाज हेतऽ मतलब ककरो बोखार लागि जाए छै ककरो बड़ जोर पेटमे दरद छै कहलक जे अल्ट्रासाउण्ड कराबऽ तब दुख पकड़ेतऽ तब दुख पकड़ेतऽ तब दवाइ दारू ठीक ठाकसे हेतऽ एहि कारण सुविधा देल गेलै यऽ बहुत पैथोलॉजी मतलब ककरो पत्थरे निकलि गेलै तब कहलक कि ठीक छौ दवाइ खा ठीक भए जएतऽ एक्सरे करै ले अल्ट्रासाउण्ड डॉकटरलग अएलै ईसब सुविधा छै एहि कारण बेमारी पकड़ल जाए छै बेमारी ठीकठाक करल जाए छै आदमी स्वस्थ रहै छै तऽ डिलिवरी नहि होइ छै तऽ कहलक लै जा फारबिसगञ्ज जाँच लिखि दै छै जाँचमे मदद करऽ मददमे नहि होइ छऽ तऽ जाँच करैके आबऽ तब मिलऽ एहिसब कारण एहिसब कारण आदमी दिक्कतमे छै ईसबचीज करैके लिए दवाइ खा ठीक भए जएतऽ सब सुविधा छै पहिले एहिसे पहिले सुविधा नहि रहै हॉसपिटलमे कोनो जाँच नहि रहै कोनो जाँच पड़ताल नहि रहै आब बहुत जाँच पड़ताल भेलै सबचीज जाँच करै छै दवाइ दारू दै छै खान पिअन दै छै बहुत अच्छासे तऽ डेली डिलिवरी कराबै छै एहिसब कारण हॉसपिटल छै सब ठीकठाकसे सब डिलिवरी होइ जाए छै दवाइ दारू स्वस्थ राखै छै खान पिअन से सब छै अच्छा एहिसब कारण अच्छासे चलै छै बढ़ै छै बाल बच्चाके पोसल पालल अपना भी स्वस्थ रहल